गोयांत वेगवेगळी शाळा आसा सरकारी शाळा आसा प्रायवेट शाळाज आसा आनी एडेड शाळाजय आसा तीं वेगवेगळ्या प्रकाराची फी पळोवपाक मेळटा एक तर नेमा प्रमाण सरकारी शाळेंत पांच वा स ते चवदा वर्साचो भुरग्याक फ्री आनी कम्पलसरी एजूकेशन मेळप हें गरजेचें खंयच्याच भुरग्याक वा खंयचोच भुरगो जाची जाची पिराय स ते चवदा वर्साची आसा हाका जर मेळना जाल्यार ते एक कॉन्स्टीटेंशनल रुल्सा अगेंस्ट आसा

भुरग्यांक शाळांत घालपाक प्रायवेट शाळेन जेन्ना घालतात तेन्ना ताची फी वेगळी आसता चड करून चड आसता जाल्यार सरकारी शाळेंत ती सगळ्यांत कमी आसता जाल्यार एडेड स्कुलांनी तर अशी मध्यम आसता मध्यम म्हणल्यार जशी प्रायवेट स्कुलाक आसता ताच्याकून कमी आनी सरकारी शाळांकून चड अशी आसता